मां अशोक जेसवाणी ॻाल्हाए रहियो आहियां अॼु मां तव्हांखे बिजलीअ जे ख़तिरनि जे बारे में समुझाइणु थो चाहियां ख़ासि करे बरसात जे वक़्तु में बरसात जे वक़्त में बिजिलियूं जेके बिजली जी तारु हूंदी आहिनि खंबा हूंदा आहिनि कंहिं कंहिं माल पाणी ऐतरो भर्जी वेंदो आहे त उहे खंबा किरी पवंदा आहिनि खंबा किरी पवण जे करे जेके हुनमें तारू लॻलि हूंदियूं आहिनि उहे पाणीअ में पई हूंदिंयूं उनसां पाणीअ में शॉकु लॻण जो ख़तिरो ॾाढो हूंदो आहे हिन खां बचण जे लाइ माण्हुनि खे अवगत कराइणु थो चाहियां त जिते अहिड़ी काई समस्या ॾिसनि त पाण खे उनखां परे रखनि ॿियूं बिजलियुनि जी तारूं खुलियल हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे छुहण जी कोशिशि न कनि उन खे छुहण सां शॉक लॻंदा आहिनि ऐं घर में जॾहिं बि ॿाहिरि वञो त घर जा सिलेंडर विलेंडर जेके गेस जा हूंदा आहिनि बंदि करे वञो छाकाणि त कंहिं कंहिं महिल गैस जा सिलेंडर लीक हूंदा आहिनि त जीअं ई बिजली जो बटणु चालू थींदो आहे त उनसां ब्लासट थी सघंदो आहे हाणे ई रीसेंटली हिकिड़ो ब्लास्ट थियो हो उनजे घर में गैस सलैंडर लीक हो त हुन अचणु सां दरवाज़ो खोले जीअं ई बटणु चालू कयो त गैस सलैंडर फटी वियो उनमें चङा ई माण्हू ज़ख्मी थी विया ॿ टे मालिक खे बी प्यारा थी विया इन करे मुंहिंजी तव्हां सां विनती आहे की तव्हां बिजली जे ख़तिरनि जे बारे में थोरो पाण खे बचाए रखो जय झूले